जी भईया सर मुझे कार लोन लेना था मैं गगन बात कर रहा हूँ गगन पटेल जी भईया मेको हुंडई की एक कार चाहिए थी होनाडाई क्रेटा जी हाँ सर आप कमसे कम वाला क़िस्त बनवा दीजिए आप जी हाँ जी जी

जी जी

जी जी जी जी चल जाएगा यही सबसे कम है ना इसमें ज़्यादा कोई ब्याज वगैरह तो नहीं देना पड़ेगा ना मुझे जी क्योंकि भईया मैंने जी जी क्योंकि मैंने पिछली बार एक और बार लिया था मैंने कार लोन उस में बहुत ज़्यादा ब्याज ब्याज लगा था इस वजह से मैं नहीं चाहता कि इस बार भी ज़्यादा ब्याज लगे जी जी जी जी जी जी जी जी सर मैं ये पूछना चाहता हूँ सर ये पूछना था कि बैंक किस बैंक से मिलेगा क्योंकि मेरे पास जो है वो है सेन्ट्रल इंडिया का ही कार्ड है उस बैंक में खाता है मेरा हाँ हाँ जी जी जी जी जी जी जी ठीक है जी जी मैं कल एक बार ऑफिस आके मिल लेता हूँ जी अगले महीने जी हाँ जी जी जी ठीक है ठीक धन्यवाद